हैलो आं जी ते में तुंदी हट्टी दा सेव लैते हे ते में तां फोन करा दी ही में कम्म हा तुंदे कन्नै किश नेईं असें ई नेईं नेईं मैड़म जी तुंदे कन्नै कम्म हा किश ते में आक्खा दी ही की तुंदी हट्टिया सेव लैते हे ते ओह् सारे खराब निकले यरो में झूठ थोह्ड़े बोल्ला नी आं झूठ थोह्ड़े बोल्ला नी आं में सच्चें लैते हे ते ओह् खराब निकले असें केह् आक्खा दे तुस तुस केह् आक्खना चाहंदे की में झूठ बोल्ला नी आं असें में बाद ई आक्खा नी आं होंदा पर तुसें स्हेई समान शैल नेईं भेजे दा ते असें सगनें कन्नै भेजने ते इक्क इक्क अद्धा होंदा हा ते कोई लाह्मां निहां पर एह् जादा हे पूरी टोकरी असें सगने आस्तै सेव लैते दे हे ते ओह्दे बिच्चा अद्धे कोला जादै ते सारे खराब हे ओह् तुंदी हट्टिया ऐहा कोई उन्ने पाई दित्ते उन्ने आक्खेआ हा की भई होरें आक्खे दा कि जेल्लै मंग्गन उनें गी पाई देई ओड़ेओ उनें पता निं कनेह् सेव पाई दित्ते कनेह् बंदे रक्खे दे होंदे तुसें अग्गै नेईं नेईं एह् में आक्खा नी आं एह् में आक्खना चाह्न्नी आं कि मतलब इस बारी तुसें एह् नेह् करी देई ओड़े ते असें गल्ल बात सांभनी ते बेइज्जती कुसै कुड़ी दे घर भेजने ते तुसें ई पता निं बेइज्जती होनी चलो कोई गल्ल निं में तुसें ई छड़ा सनाना हा कि अग्गुआं ध्यान रक्खेओ तुस चलो ठीक कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं